मुंहिंजी हिकु शिकागो खां डलास ताईं उड़ान जी रवानगीअ जो टाइम मूंखे एमरजेंसी पइजी वई आहे सो मूंखे जेका मुंहिंजी फ्लाइट बुक कयलु आहे उहा मूंखे फ़ौरन तव्हां मुंहिंजे घर जे लाइ एमरजेंसी पइजी वई आहे इन करे मूंखे हुअ उड़ान जी ज़रूरत आहे सो मूंखे ईअं थोरो जल्दी मूंखे खपे एमरजेंसी अची वई आहे मुंहिंजे मिटनि वटि भाइटनि वटि पहुचणो आहे इन करे मूंखे निमाणी मुंहिंजी निमाणी वेनिती अथव की शिकागो खां डलास ताईं थोरी एमरजेंसी जे करे मूंखे एमरजेंसी जे करते फ़ौरन मूंखे शिका उहा मुंहिंजी बुकिंग थोरो जल्दी एमरजेंसी जे करे जल्दी करे छॾियो मां पंहिंजे परिवार ताईं मिल मिलां वञी